दाख्लैहाय आं गंसे मबाइल बायदोंमोन बे मबाइलानो जाबाय सामसुं बे सामसुङा न'आव लाबोबाय आङो दानिया दसे गेम गेलेबाय आं दाना सार्जआनो जि थाब थाब जोबो गेमखौनो मोनसे मेट्सखौनो फोजोबनो हाया आङो बेसेबां सार्ज होलुबाय थानो बेराद गाज्रिमोन मबाइलानो